میرے خیال میں كھیلنے والے كی فٹنس اچھی خاصی ہوتی ہے جیسے بیٹ بال كھیلتے ہیں تو ان كی فٹنس اچھی خاصی ہوتی ہے اور صحت مند بھی ہوتے ہیں ہیلدی بھی ہوتے ہیں جیسے فٹ بال كھیلنے والے ہو گئے چڑیا بلا كھیلنے والے ہو گئے ہاكی كھیلنے والے ہو گئے تو سب كی فٹنس اچھی خاصی ہوتی ہے اچھا بھی لگتا ہے دیكھنے میں جب ان بندوں كی جو فٹنس ہوتی ہے سب چیز باڈی وغیرہ سب چیز ہوتی ہے تو كھیلنے میں بھی مزہ آتا ہے اور پھر اس كی طاقت بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے پھر اس سے مزہ مزہ بھی آتا ہے كھیلنے میں پھر پوری طاقت سے ہم لوگ كھیلتے بھی ہیں سب چیز كرتے ہیں جیسے بیٹ بال ہو گیا اس میں ہم جیسے بال آئے تیزی سے اس كو مار دیے ہم اٹھا كے ایک دم اور پوری دم سے لگائے اچھے سے لگائے تو چھكا جدھر ركتا نہیں بال اگر وہی اگر تھوڑا سا كم سے لگا دیے تو وہی چوكا جاتا ہے اور اس سے بھی كم تو ایک دو تین تو ایسے ہم لوگ رن لے لیتے ہیں